गेलेनायखौ जोङो सम सम सोलायनाय जायो जेरै माब्लाबा समावहाय फुटबल आरो माब्लाबा समावहाय क्रिकेट आरो बिदिनो माब्लाबा समाव सुथिं आर्सारि बायदिसिना जोङो गेलेनाय जायो मानो होनोबा मोनसे मोनसेल' फिल्डहाय माने फारपेक नङा बेखायनो माने फारफ्रामबो बिथिङावनो माने थ्राय खालामनाय जादों इसे प्रफेसनेल नङै हिसाबै